हाँ मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में मेरे में बदलाव आए हैं जैसे कि पहले कथक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था उस नृत्य को ज़्यादा सहराना मिलती थी आज देखा जाए तो उस नृत्य कि कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है जैसे कि वो लुप्त सा हो गया है आजकल हिपहॉप नए नए तरीके के काफ़ी डांस हैं जो आजकल ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं डांस ब्रेक और बहुत सारे जो यूथ को काफ़ी आकार्षित कर रहें हैं पुराने काफी नृत्य हैं जो यूथ उस पर ध्यान भी नहीं देते जैसे कि वो जानते भी नहीं हैं कि उसमें में होता क्या है आजकल सिर्फ शो हमें टी वी पर ओर डांसिंग शो में दिखाया जाता है बस उसी को ही देखकर लोग जानते हैं कि ये सब डांस हैं और कोई नहीं जानता कुछ